ہمارا علاقہ جو مغربی اتر پردیش کا علاقہ ہے یہاں پر سواری کو لے کر بہت سی دشواریاں اور بہت سی پریشانیاں سامنے رہتی ہیں اگر یہاں پر اتر پردیش سرکار کی طرف سے کچھ بسوں کا کچھ سواریوں کا انتظام ہو جائے تو یہاں پر نقل و حمل کے طریقوں میں بہتری لائی جا سکتی ہے اور ایسا راستہ عام طور پر ہم نے بہار میں دیکھا ہے بہار میں ایسا راستہ ہے جہاں پر اکثر بسوں میں ٹرینوں میں اور دوسری گاڑیوں میں بھیڑ زیادہ رہتی ہے سفر میں انسان کو سفر ویسے تو مشکل کا ہی نام ہے اور سفر میں بہت سی مشکلات پیش آتی ہے سب سے اہم مشکلیں جو آتی ہیں وہی سواری کی دقتیں جو ہوتی ہیں وہ سب سے اہم مشکل ہوتی ہے پھر راستے میں گری پڑی ہوئی چیزیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے راستے میں گری پڑی ہوئی چیز کے ہٹانے کا صدقہ قرار دیا ہے ایسی چیزیں مسافروں کے لیے آنے جانے والوں کے لیے بہت دشوار ہوتی ہیں اور ایسی چیزیں جو مسافرین کے راستے میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں دشوار ہوتی ہے ان کو ہٹا دینا اسلام میں ایک صدقہ ہوتا ہے